बैसागुआवथ' संख्रानथिफ्राव संख्रानथियाव बिदिनो जोंङो मोसौ थुखैनाय नियम खालामो मोसौनो बिबार माला गानहोयो आमफ्राय हांगारजों थावजों लगायनानै बिदिनो मोसौनाव फोथा थुनानै होनाय जायो आरो आमफ्राय बिदिनो मोसौखौ जोङो थुखैनांगौ दैजों बैसागुआव बोसोराव खनसे बेखौ नियम खालामनाय जायो आरो औ बिदिनो संख्रानथियाव मोसौ थुखैनाय नियम खालाम खांनानै बिदिनो एक थारिख दुइ तिन बिदिनिफ्राय नेम खालामो गामिनि बोराइ बुरि रायजो राजाफ्रा बिदिनो एसे बेरायनाय जायो न' न' हाबनाय जायो बिदिनो सोरनावबा जौ फिनाय मा फिनाय मोनलोंनाय जायो बिदिनो एसे जोंङो माबाफोरबो सौराइ इरिफोरबो माबानानै सावनानै दोननाय थायोनालाय सोरनावबा सोरनावबा बेखौ एसे ओरै गामिनि गाहाय मानसिफोरनो थाफैयोब्ला होनाय जायो आरो जाहोयो लोंहोयो बिदिनो औ गामियाव खुङो साखोन सिखोन खालामो बिदिनो एसे जोंनाथ' गामियाव बैसागु फांसनखौ गिदिरानो खालामनाय जायो आर्टिस्टफोर लिंहरो बिदिनो गोबां खाथिखालानि मानसिफ्राबो जोंनि बैसागु फांशनाव हेफाजाब हैनाय जायो बाहागो लाहैनो थांङो

औ मोन्थियाबा नोंबो फैनो हागोन नायफैनो हागोन आरो नायफैबानो जाबाय औ नायफैदो मारै मारै गामियाव नेम खालामो बिदिनो गाहाय मानसिफोरखौ गारजेन मानसिफोरखौ जोंङो बोसोराव खनसे सनमान लायो सनमान होनाय जायो बेफोरबायदि नेम सोलियो आरो गामियाव

अ दे